हाँ मैं अपनी संस्कृति के अलावा अन्य संस्कृति के पारंपरिक व्यंजन बनाती हूँ जैसे बंगाली मिठाई बंगाली में रसगुल्ले रसमलाई यह सब बनाती हूँ और गुजराती गुजराती में खमण ढोकला फाफड़ा ओ मा फाफड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है गुजरात में बहुत तरह की मिठई वह मिठाई भी बनते गुजराती और साउथ इंडियन साउथ इंडियन में हम डोसा इडली वड़ा सांभर उसकी नारियल की चटनी यह सब अलग अलग तरह से बनाते हैं राजस्थानी में हम मक्के के ढोकले और सरसों की साग सरसों की भाजी और मक्का की रोटी भी बनाते हैं बाजरे का खिचड़ा बनाते हैं ज्वार की भी रोटी और इनमें अलग अलग तरह के सबके लड्डू भी बनाए जाते हैं और एक दाल बाफला लड्डू बनाते हैं और राजस्थानी पँच मेवा पाँच तरह का अनाज रख कर मिठाई बनाई जाती है वह बहुत टेस्ट रहती राजस्थान की वह भी बनाते हैं और पंजाबी पंजाबी में हम मटर पनीर छोटा भटूरा वह वहाँ की फेमस लस्सी मट्ठा यह सब भी बनाते हैं हम पंजाबी में महाराष्ट्रियन महाराष्ट्रियन में भाकड़ बड़ी और थाल पीट बोलते हैं उसको वह बनाते हैं और पूरण पोली बनाते हैं और महारष्ट्र एक चुड़ा पोहे का चूड़ा देता है उसमें मीठा नीम नरियल डाल कर सब बनाते हैं और एक साटोरी बनाते हैं गोल बनती है वह उसमें मसाला भर कर बनाते हैं ओ पूरण पूरी रहती उसमें मक्का मक्का नहीं चने की दाल का गुड़ या शक्कर की वह बनाते पूरण पोली वह अधिकतर हम गुड़ी पड़वा या फिर होली दीवाली पर इन पर बनाते हैं